ہم اپنے گھر میں خالی وقت میں رہتے ہیں کام کاز کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہو گیا پارک اور جاتے ہیں گھومنے اپنے دوستوں اور کے ساتھ تب گھومتے ہیں پھرتے ہیں مزے کرتے اور چلے آتے ہیں کبھی کبھار اس کے ہم گھر سے ہم سب نکلتے نہیں ہیں اور گھر میں ہم کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے گھر سے نکلنے کا گھر میں صبح صبح صبح اٹھتے ہیں کوئی نو بجے اٹھتا ہے کوئی فجر بھی اٹھ جاتا ہے اس کے اٹھتے ہی جھارو لگاتی ہوں اور کپڑا اور کپڑا ہوتا ہے دھلتی ہوں برتن اور جو رہتا ہے اس کو صاف کرتی ہوں اور جو اور چائے ناشتہ بھی بناتی ہوں اور کھانا بناتی ہوں پھر جھاڑو لگاتی ہوں پھر پھر برتن دھلتی ہوں اور بہت سارا کام ہیں کاز ہے کرتی ہوں بہت ای لگتا ہے اچھا لگتا ہے کام کاز کرنے میں کام کاز عورت کام عورت کو ہوتے ہیں وہی کام کاز کرنے کے لیے عورت کرتی ہے اور پسند بھی ہے عورت کو کام کاز کرنے بہت اچھا لگتا ہے اب کیا کریں سر روزانہ کا کام ہی ایسا ہے سو ہم یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا پڑے گی تو ہم کر لیتے ہیں اپنے آپ خوشی خوشی کر لیتے ہیں کیا کریں کام تو کرنا پڑے گی کیونکہ میرا کام ہی ہے وہی گھر کا کام کاز برتن دھلنا کھانا بنانا کپڑا دھلنا بچوں کو نہلانا اور جو کام ہوتا ہے وہ کام کر لیتی ہوں خوشی خوشی کھانا بھی بنانا ہوتا ہے صبح میں ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا وہ بھی بنا لیتی ہوں اور جو ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کامو کرنے میں بس روز روز کا کام ہوتا ہے ہم کر لیتی ہوں اور کیا کروں گی کبھی کبھی ہوتا ہے ہم گھومنے جاتی ہوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے نہیں دیتی او کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہم خود نکلے ٹائم ملتا ہے تو ہم نکل جاتی ہوں کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ انجوائے کر لیتی ہوں دماغ کو فریش کر لیتی ہوں کام کرتے کرتے بور بھی ہو نہ جاتا ہے انسان اسی لیے کام کرتے کرتے بور ہو جاتی ہوں کبھی کبھار تو ہم چلی جاتی ہوں گھومنے پھرنے کے لیے پھر آتا ہے تو پھر وہی روز کا کام کھانا بنانا اور برتن مانجنا اور کپڑا دھلنا اور جھاڑو لگانا روز روز کا کام ہی یہی ہے ہم سب کا کر لیتی ہوں کا کروں گی اور ایسا تو ہوتا نہیں ہے اور کبھی کبھی سبزی لانے چلی جاتی ہوں ماڑکیٹ سبزی بھی لے آتی ہوں اپنی پسند کا اور سبزی بھی بنا لیتی ہوں کھانا میں جس کو جو پسند ہے وہ بناؤ وہ بناؤ وہ بناؤ تو اس کا بھی پورا فرمائش کرتی ہوں پورا پوری اور جو ہم کو پسند ہے وہ بھی بنا کے کھا لیتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے خانا بنانے میں کام ہی وہی ہے ہمارا کیا کریں ہم